अगर साढ़े कोई कुसै दी कोई गल्ल होई जाए कोई इंया लड़ाई होई जाए कुसै दे बिच कोई केह् आखदे कहा सुनी होई जाये जां कोई कुसै दे घर कहासुनी होई जाए तां जादैतर लोग कोशिश करदे की अपने घरै दी गल्ल अपने घरै तोड़ी गै र'वै जां जादै लोकें ई ग्राएं नेईं पता चलै लोकें ई बेशतियां होंदियां लेकिन केईं ऐसे होंदे कि गल्लां जेह्कियां घर ओह् निं होंदियां ओह् जेह्कियां इक्क दूऐ घर नेईं पर इक्क दूि कशा बंदा समझौता करी सकदा भी ओह् केह् आखदे की फैसला बी पंचायत बिच पैंच सरपैंच कश